اردو تھئیٹر کی تاریخ میں کئی روایتی کلاسکی شکلیں موجود ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں ان میں نوٹنکی مشاعرہ داستان گوئی تمثیلی ڈرامہ مذہبی تھیٹر نمبر ایک نوٹنکی ایک قدیم عوامی تھیئیٹر کی شکل ہے جو عام طور پر موسیقی گیت گیت رقص اور مقالمے پر مشتمل ہوتی ہے اس کا موضور عموماً عوامی مسائل ظلم کے خلاف جد و جہد عشق بہادروں بہادری یا سماجی اصلاح پر مبنی ہوتا ہے نوٹنکی نے جدید اردو ٹھیئیٹر میں ایک علامتی مزاحیہ انداز اپنایا ہے اور اسے سماجی تنقید کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے مشاعرہ در اصل ایک رسمی اور ثقافتی مظہر ہے جو اردو ادب کا حصہ ہے اگرچہ براہ راست تھیئیٹر نہیں ہے لیکن مشاعرہ میں بھی ڈرامائی انداز آواز کا اتار چڑھاؤ اور سامعین سے براہ راست رابطہ شامل ہوتا ہے